बे जिउआव आं सानो जे जोंनि लागै मोजां आखल आखु दानाय मोजां गुन दानाया जोंनि थाखाय गोनांसिन होननानै मानो होनोब्ला जों मानसिनि जिबनाव मोजां आखल आखुआ गैयाब्ला जों गोबां जि सैसोनो गोनां जागोन जे जों जों गाज्रि साननाया गाज्रि आखला जोंखौ लोगो लागोन गाज्रि लामायाव जों गावखौनो दैदेनलांगोन जायनि जाहोनाव बेनि फिथाय हिसाबै जोङो गावखौ जों खैफोदाव खोख्लैनानै लागोन जिउआव जों गोबां दुखु कस्त'खौ सैनांगोन जों जोंनि जिउनि इयुन समखौ जोङो खैफोदाव खोख्लैनानै लागोन दुखुआव जों खोख्लैनानै लागोन बेजों लोगोसे आं सानो जों जोंनि लाइफआव बे केरेक्टार आरो केरियारा बांसिन गोनांसिन होननानै जेब्ला जों मोजां केरियारफोरखौ जों दानानै लागोन जों केरियारनि थाखाय जों गावनि थाखाय जेन खामानि मावोब्ला जोङो मान बयजोंबो जों मानखौ मोनगोन जों बयजोंबो बाखनाय जागोन बेजों लोगोसे जोंनोनो आं सानो मो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाया जोंनि जिबनाव गोनांसिन मोजां आखल आखु दानायजों लोगोसे मोजां गुनखौ लानायजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायाबो जोंनि जिबनाव गोबां हेफाजाब होयो जेब्ला जोङो मोजां आखल आखुखौ लानानै जेब्ला जोङो गुबुनखौ गुबुननि खैफोदनि समाव जोङो हेल्प गोबां हेफाजाबखौ जों होनो हायो गुबुननि निदाननि समाव जोङो हेफाजाबखौ होनो हायो जेब्ला जोंहा गोजौ सोलोंथाइनि गुना थागोन अब्ला जोङो रोङै मानसिफोरखौबो जोङो हेफाजाब होनो हागोन बेनि थाखायनो आं सानो जोंनि जिउआव गोजौ सोलोंथाइ आरो मोजां गुन आखल दानाया जोंनि थाखाय गोनांथि दिनै सोरबा सासे गाज्रि मानसिखौ जोङो फोसाबनो थाङोब्ला हेफाजाब होनो थाङोब्ला जुदि जोंनिआव मोजां गुना गैयाब्ला जोंनिआव मोजां आखल आखुआ गैयाब्ला जोंनिआव सोलोंथाइआ गैयाब्ला जोंनिआव उल्था सोंखारिनाया फैगोन जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ फोसाबनो थांनायाव हेफाजाब होनो थांनायाव जों उल्था जों गावआ नांथानानै थाहैगोन जोङो बेखौ हेफाजाब होनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनि जिबनाव मोजां आखल दानाया गोनांथार सासे मानसि हिसाबै संसाराव थांना थानायाव जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो बेजों लोगोसे जोङो समाज सिबिनायाव समाज सिबिनायाव समाजनि थाखाय खामानि मावनायाव नखरनि थाखाय खामानि मावनायाव गावखौ जौगाहोनायाव जोंनि बे मोजां आखल दानाया आरो सोलोंथाइ लानाया जोंखौ गोबां बिथिंनिफ्राय जोंखौ हेफाजाब होयो